राजस्थान में टेक्नोलॉजी खेत्र ॿियनि बिज़नस खे घणेई तरीक़नि सां सहयोग करे थो जीअं त कुझु ऑनलाइन बिज़नस हींअर हली रहिया आहिनि हूअ टेक्नोलॉजी जे वधण जो ई परिणाम आहे ऐं ॿिया बि तरीक़ा जीअं त बिज़नस जो वध वधण जो वधाए वधाए थो जीअं त भई गूगल पे पेटीएम ऐं ॾाढी सुविधाऊं मिले थी माण्हुनि खे माण्हू घरि वेठे पंहिंजे बैंकुनि सां कनेक्ट थी रहिया आहिनि ऐं अॼुकल्ह इस्कूल बि ऑनलाइन रहिया आहिनि उहा बि घरि वेठे इस्कूल में पढ़नि था इहे सभु टेक्नोलॉजी जो ई त टेक्नोलॉजी जो ई परिणाम आहे ऐं अॼुकल्ह बिजली बिल फोन जो बिल वग़ैरह बि पाण घरि वेठे भरे सघूं था ऐं इहो सभु टेक्नोलॉजी करे ई थियो आहे माण्हू माण्हू अञा ट्रेन बसि फ्लाईट जूं टिकेटूं बि घरि वेठे टेक्नोलॉजी जे ज़रिए भई फोन जे ज़रिए बुक कराए छॾींदा आहिनि इहो सभु टेक्नोलॉजी जे करे थियो आहे हिनजे करे राजस्थान बिज़नस खे वधाइण में टेक्नोलॉजी ॾाढी सहयोग करे रही आहे